असां हिकु दफ़ो साउथ साइड ॾखण साइड घुमणु वियासीं केरला चेन्नई हुन पासे त असां हुते वियासीं त असां ॾिठोसीं के हुते असांजी हिकु त भाषा उहे भाषा न सम्झी सघनि पिया ऐं उन्हनि जी भाषा बिल्कुलु अलॻि असांखे बि सम्झ न पई अचे त ॾाढी मुश्किल सां असां जीअं तीअं करे उन्हनि सां ॻाल्हाए सघूं पिया इहा ॾाढी तकलीफ़ु वारो विषय लॻो असांखे ऐं उन खां पोइ हुते हिकु ॿियो ॿी तकलीफ़ु इहा हुई की जेको खाधो असां हिते खाईंदा आहियूं पाण सिंधी या गुजराती त हुते हुननि जो खाधो बिल्कुलु अलॻि हुयो ऐं उहो असांखे मां न पियो वणे असां ग्रूप में वियासीं वियासीं घट में घटि अठ ॼणा हुयासीं सभिनि खे इहा तकलीफ़ु अचे पई त असां उहो सोचूं पिया की असां शायदि ग़लति पासे हली आया आहियूं बई हेॾे अचणु न खपंदो हुयो पहिरियों ईअं असांखे महसूसु थियो त ॾाढी तकलीफ़ खां पोइ असांखे मुश्किल सां असांखे जेको खाधो खपंदो हुयो उहो खाधो असां हिकिड़ो ॼणो हुयो ठाहींदो हुयो हुन खे ॻोल्हयोसीं पोइ उहो मुश्किल सां मिलियो असांजो इहो जेको टूर सफ़रु आहे उहो असांखे थोरो ॾुखियो हिन करे लॻो की भाई हिन पासे अचण लाइ इहो असांजे लाइ इहो योग्य नाहे इहो ॾाढो असांखे थोरो ख़राबु एक्सपीरियंस थियो